होटलवला बोलय छियै हम बाहरसँ एलियै यऽ भोजनमे की की छै सादा भोजनमे पनीर खाना रहय की खाना रहय की सब दाम छै दालि भात सब्जी की सब दाम छै सबके दाम की सब की सब छै सब चीजके ओ की सबके दाम केना केना छै बहुत दाम लै छियै बहुत मँहगा यऽ यौ बहुत मँहगाइ बोलय छियै हँ ओ ओ ओ ओ बहुत दाम बोलय छियै सब चीज दाम बहुत बोलय छियै हँ मेहनत हँ ओ

तऽ भात तऽ भातके की चावल खाना छै तऽ ओकर की लै छी चावलके की दाम यऽ चावल जे खेबय खानामे ओकर की दर प्लेट यऽ सादा भोजनमे चावल छै आँय ओ चावलके दाम एक सओ टाका प्लेट छै ओ नास्ता उस्ता कए रूपैये प्लेट छै

पाँच टाका एगो नस्ता पचास टाका प्लेट नास्ता चाट अर केना यऽ यौ चाटो आरो बेचय छियै